म्हाका फुलां म्हाका झाडां रोंवपाची फुलां पळोवपाची खूब्ब आवड आसा हांव दिसभर सुद्दां झाडां मुळांत रावंक शकता इतली म्हाका आवड आसा सामकी पूण आता वय जाल्ले कारणान म्हाका मातसो त्रास जाता पूण रोंवपाचे सोडीना उदक घालपाचें सोडीना आनी ती फुलतात तें पळोवन म्हाका खूब्ब खूब्ब खूब्ब आनंद जाता म्हजी ही आवड ही ल्हानपणां पासून आसा कारण म्हज्या बापायची म्हज्या आवय बापायक रोंवपाची खूब्ब आवड आशिल्ली संवसारात आसा तितलीय झाडां तांणी आपल्या पोरसांत हाडून रोयिल्लीं पयली पोरसूं म्हणून आसतालीं आमचें घर खेडेगांवात ते आशिल्यान थंय पोरसां खूब आशिल्ली आमचीं आनी आमी दिसभर त्या झाडांनी आशिल्ली शाळा सुटली अभ्यास केलो परत झाडां मुळांत गेलीं इतली आमची आवड हे आजी आज्याले म्हाका आयलां शें दिसता म्हाका खूब्ब म्हणजे खूब्ब आवड जाल्या बाकीच्यो म्हज्यो आवडी खूब आसा ही इल्ली चड पूण आता वयाच्या मुखार वया कारण म्हज्यान तितलें जायना पूण केल्या शिवाय बीन रावना ती उरतलीच म्हजी थोडी तरी आतां आनी पळय वत आतां इतलें पडटा पूण तरी आसतना हांव झाडां मुळांत वचपाक रावना जिवाक बरें दिसूं वायट दिसूं ती झाडां जायच म्हाका म्हजे कडेन खूब तरांची झाडां आसात तरेकवार सामकीं आनी आनीकय रोंवपाची खूब हौस आसा सामकी फक्त वेळ आसूं जाय आनी जिवाच्यान जावूं जाय इतलेंच म्हजे कडेन कितली कसली ना म्हाका विचारा तूमीं सगळीं गुलाब शेवतीं दशणी शोबेची झाडां घरांत रोंवपाची झाडां तरेकवार आसा ते शिवाय माड आसा आमचे चिकू आसात ती तर झाडां आसात केळी रोंयल्यात म्हण चडशें म्हजें लक्ष वता फुलांच्या झाडां कडेन खूब म्हणजे खूब्ब म्हणजे खूब्ब आवड ही सामकी सकाळ जाली की म्हाका पयली चिंता ते झाडांक उदक घालूंक जाय म्हणून खंयूय वच्चे पयली सुद्दां म्हजी झाडां मरतली म्हूण म्हाका चड हुस्को सामको हांव दिस भर त्या झाडां मुळांत बरें बशेन रावपा आसा फक्त म्हज्या जिवाच्यान मात जावूंक जाय इतलेंच तांका मागीर सारे घालूंक जाय तांकां माती काडूंक जाय तांच्या मुळांक नितळ करूंक जाय तांकां उदक घालूंक जाय आनी कटींगूय ही करूंक जाय तांचे म्हणजे कापूंक जाय ती झाडां चडूय वाडोवपाक दिवंक जायना नाजाल्यार जंगल जातलें ते म्हणून झाडां कडेन कशें जशें भुरगें आमी व्हड करता तशें झाडां कडेन आमी लक्ष दिवंक जाय आनी तें हांव करता म्हगेर भरपूर गुलाब फुलताले पयलीं थोडे न्हय लोक येतना वतना म्हजे गुलाबांक पळयताले पूण आता जाणटें जाल्या कारणान मातसो म्हजो वेळ कमी वता झाडां कडेन तरी सुद्दां हांव गेल्या शिवाय रावना वतांच गेले शिवायय रावना वताय बी झाडांक उदकय घालतां माती काडटा तांका तरेकवार सारेंय घालतां आनी एक म्हळ्यार पयलीं किडींचो बी त्राय जायनासलो पूण आता झाडांक तरेकवार किडी तरेकवार जंतू तरेकवार कितें कितें जाता झाडां बावतात सुकतात कोमेतात पूण तरी आसतना हांव ताका तरेकवार ते कितें कितें पळय आतां तीं खतां आयल्या रसायनीक म्हणटा ती वापरले शिवाय रावना अशें करून म्हजी झाडांची आवड भरपूर म्हणजे भरपूर आसा सामकी आनी म्हज्या पोरसांतुय बी तरेकवार झाडां आसात लोकांक दिताय बी ती कापूंन तुमीय व्हरुन रोंयात म्हणून